हाँ मैं डॉक्टर रतनलाल बोल रहा हूँ

हाँ बिलकुल हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आँखों का ऑपरेशन करवाना है तो आपको अभी दस दिन रुकना पड़ेगा अभी थोड़ा मैं आउट ऑफ़ स्टेशन हूँ और उसके बाद में आप अपने जब तक चार पाँच दिन आपके पास में है तो अपने वो फादर की डॉयबिटीज़ हैं और बी पी की रीडिंग मुझे चाहिए होगी तो आपको सुबह और शाम को बी पी भी चेक करना है उनका शुगर भी चेक करना है एक कॉपी मैं लिख देना डेट भी डाल देना तो मुझे पता रहेगा कि इनका शुगर का क्या लेवल चल रहा है बी पी का लेवल क्या चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मोतियाबिंद का हुआ या को कैटरेक्ट का हुआ जो भी है वो ऑपरेशन हम कर देंगे तो रीडिंग हमें चाहिए होंगी और मेडिसिन जो पिछला क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी आप सब फाइलें साथ मैं ले के आना और अगर कोई रिपोर्ट अभी करवा रखी हो किसी और हॉस्पिटल से तो जैसे सी बी सी वगैरह डब्ल्यू बी सी ये सारे जो आपने टेस्ट कराए डी एस एस का या लिक्विड प्रोफाइल का या कोई भी आपने टेस्ट करवा रखा हो तो उसकी रिपोर्ट भी लेके आना और अभी जो उनकी की कम्प्लेन हो रही होगी तो वो भी आप डिसकस करके नोट डाउन करके ले के आ जाना ताकि हमको भी पता रहेगा और पेशेंट को साथ में ज़रूर ले के आना और अगर वो आ सकते हैं तो देखना कोशिश करना एज कितनी है उनकी फोर्टी सेवन है तो अगर इज़ पॉसिबल अगर आप डिस्कशन करने आ रहे हैं तो फाइलें वाइलें रिपोर्ट विपोर्ट दिखा देना और जिस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन पेशेंट को लेके आ जाना ठीक है उस दिन अपने फादर को यहाँ लेके आ जाना पहले आप डिस्कशन कर लेना अगर आ सकते साथ में तो उनके कुछ सवाल होंगे तो हम जवाब दे देंगे कि क्या टाइम लगता है जैसे आँखों का कैटरेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक दिन का ही समय लगता है फिर फिर भी हम दो दिन हॉस्पिटल में रखते हैं तो ये सारी चीजें और क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है और थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा जैसे बोलने में ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है और खाने पीने में चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है जब तक ऑपरेशन चलता है तब तक ऑपरेशन होने के बाद में भी उसको सक्सेसफुल होने में कम से कम दस पंद्रह बीस दिन का टाइम लग जाता है थोड़ा हमें परहेज़ रखना पड़ता है जैसे धूप में नहीं जाना होता है वो सारी चीज़ें बातें या तो आप भी समझ सकते हैं और अपने फादर को साथ में अगर लेकर आते हैं तो उनको भी मैं समझा दूंगा ये सारी चीज़ें अभी तो मैं दस तारीख तक तो वैसे बाहर हूँ तो मैं पच्चीस तक का आने का है मेरा तो पच्चीस तारीख को मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा तो आप उस समय अपने फादर को लेके आ जाना ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे और आप थोड़ा बी पी का जो बी पी और शुगर का जो लेवल क्या चल रहा है वो आप कॉपी में बनाकर जरूर रीडिंग कर लेना ताकि मुझे उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि भई क्या है और उससे पहले तो हम टेस्ट करेंगे ही करेंगे उनका हाँ पच्चीस को आप लेकर आ जाना उनको अब जैसे कैटरेक्ट का लेंस के ऊपर डिपेन्ड करता है आप कौन सा वाला लेंस डलवा रहे हैं तो दस हजार से स्टार्टिंग होता है बीस तीस चालीस हजार जिस क्वालिटी का है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा रहती हैं तो जितना क्वालिटी का अच्छा लेते हैं जैसे हमारे पास चालीस हजार का लेंस है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है काफ़ी लम्बे टाइम तक चलता है और उसकी काफ़ी हमने पेशेंट को भी लगाए हैं तो उनका रिस्पांस अच्छा है इसलिए मैं आपको वो चालीस हजार वाले लेंस ही फिर करूँगा फिर अकॉर्डिंग टू आपके आप जो भी लेंस लगवाना चाहेंगे जिसके अकॉर्डिंग वो सारी बातें मैं उस दिन आपको समझा दूंगा जब आएँगे तब ठीक है ओके